ناسک ضلعے کی معیشت کے لیے کچھ اہم صنعتیں یا کاروبار مندرجہ ذیل ہیں نمبر ایک شاردا یہ دودھ اور دودھی مصنوعات کی صنعت میں مشغول ہے اور ناسک ضلعے کی معیشت کے لیے اہمیت رکھتی ہے نمبر دو ستا سرنگی یہ فولاد کی رولنگ ملز کی صنعت میں کام کرتا ہے جو معمولاً ساخت و ترمیم کے لیے استعمال ہوتی ہے نمبر تین یہ سفری ایشیا یہ سفری اشیا کی تختی کی صنعت میں مشغول ہے اور مشہور سفری بگوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ صنعتیں وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہو چکی ہیں کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کی ترقی اور مارکیٹ کے مطابقت کرتے رہتے ہیں انہیں مندرجہ ذیل چیلنجز اور مواقع کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے سامنے چیلنجز یہ ہیں کہ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ کی تناسب کا سامنا کرنا اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ کام کرنا اور اس کوتناسب دینا اور ان کے لیے مواقع ہیں کہ محلی اور بین الاقوامی منصوبوں کی مدد سے منافعہ حاصل کرنا اوقات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے ذائقے اور موجودہ ضروریات کے مطابق مندرجات کی پیشکش کرنا یہ تمام عوامل ان صنعتوں یا کاروباروں کو ناسک ضلعے کی معیشت کے لیے اہم بناتی ہیں